इधरमे होए है अगर किसान सभ बहुत मेहनत लगाके करै है अगर किसान सभ ओहिमे खाद पानि सभ दे है ओहिमे कोइ कमी नहि छै ओहिमे सभ किछु है किसानके अगर दाहड़ बाढ़ि इलाका छै इधर बाढ़ि अबैत छै अगर क्षति हो गेलै तऽ किसान रातो राती हत्या उत्या कऽ लैत छै उसमे कऽ लै छै इधर किसान बहुत मेहनत लगाके काम करैत छै बहुत मेहनत से उपजबैत छै इधरमे किसान सभ बहुत मेहनत से लगाके दिल से लगाके खेती करैत छै अगर ओकर फसल डूबि जाइत छै तऽ ओ हत्या आत्महत्या कऽ लैत छै अगर केओ गेहुँ उपजेलकै अगर दहाड़ बाढ़ि आ गेलै खेतमे खाद नहि पड़ल छै थोड़ासँ दिक्कत हो गेल छै तऽ किसान हत्या उत्या कऽ लैत छै जैसे केओ धान उपजलकै छै अगर दाहड़ि बाढ़ि आ गेलै छै बाढ़िमे अगर धान दहि गेलै तऽ ओ किसान आत्म हत्या कऽ लैत छै इहे होइत छै किसान बहुत मेहनत से दिल से काम करैत छै बाढ़ि उढ़ि अगर आ गेलै अगर बाढ़िमे अगर केओ धान उपजबैत छै अगर दाहड़ि आ जाइत छै तऽ किसान अपने आप टेंशन से आत्म हत्या कऽ लैत छै किसान बहुत मेहनत लगाके काम करैत छै